हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा होने के भी प्रबल दावेदार या फिर योग्य है हम लोगों को केवल हिंदी बोलना पढ़ना या फिर लिखना नहीं आना चाहिए हमें हिंदी की समझ भी होनी चाहिए आज के समय में हिंदी हमारी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पर हमारे भारत की पहचान भी बनाती है देखा जाए तो हिंदी हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है हिंदी दिवस मनाने का इतिहास संविधान के उस प्रावधान से जुड़ा हुआ है जब चौदह सितम्बर उन्नीस सो उन्चास के दिन भारतीय संविधान द्वारा औपचारिक रूप से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था पहली बार हिंदी भाषा के सम्मान में राष्ट्रीय हिंदी दिवस उन्नीस सौ त्रेपन को मनाया गया था उसके बाद हर साल इसी दिन देश भर में हिंदी डे मनाया जाता है इस अवसर पर विद्यालयों कॉलेज और अन्य सरकारी सरकार के अन्य ऑफ़िस में हिंदी दिवस पर निबंध भाषण नाटक कविताएँ शायरी कवि सम्मेलन प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा आज हिंदी का हिंदी का निरंतर विकास हो रहा है गूगल ने भी हिंदी में टाईपिंग के लिए ऐसे टूल या फिर कहें तो ऐसी व्यवस्था लाई हैं जिनसे अंग्रेजी में टाईपिंग करने कर सकते हैं और उसके बाद अगर जिसकी इच्छा है वो हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख कर आप हिंदी में उसके अक्षर आ जाते हैं हिंदी के विकास में इसका स हम योगदान रहा है जबकि बदौलत इसकी बदौलत आज इंटरनेट के युग में हम विभिन्न वेबसाइटो पर हिंदी में कमेन्ट पढ़ने में मिलते हैं भारत के बहुत से दक्षिणी एवं पूर्वी राज्यों में आज हिंदी को समझा जाने लगा है भले ही कहने को हम गर्व से कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है मगर हम इसका अपना हम मगर हम इसका अपमान स्वयं करते हैं पहली क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चे स को यह येस सर और मे आई कमिंग सर जैसे अंग्रेजी शब्दों के साथ लाते हैं जिसका मतलब स्वयं उस बालक को भी पता नहीं होता है हम भी अपनी बोल चाल की भाषा में अंग्रेजी के शब्दों को बोलना गर्व की बात समझते हैं हमें कब समझ आएगा कि एक गुलाम की एक प्रतीक अंग्रेजी भाषा को टूटी फूटी बोल कर हम कब तक उन्हें अपमानित करते रहेंगे क्या दोष है हमारी हिंदी में जो हम अंग्रेजी के दीवाने होते जा रहें सबसे बड़ी प्रशासनिक नौकरी में आज भी हिंदी माध्यम की सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे आगे आ रहें हैं हमारी न्याय व्यवस्था हो या सरकारी सिस्टम इन्होंने भी हिंदी भाषा का बढ़ चढ़ कर अपमान किया है आज की हमारे लोगों की यह मानसिकता बनी हुई है कि दो चार अंग्रेजी की शब्द बोल कर या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल इस्टार की कविता और अंग्रेजी वर्णमाला क्या सीख ले पूरे मोहल्ले में ढिंढोरे पीटने लग जाते हैं कि भैया हमें इंग्लिश आती है जैसे मानो हिंदी की उनके सामने कोई औकात ही नहीं है ऐसे मतलब बोलते हैं कि भैया हट जाओ उनके अलावा और कोई है ही नहीं सोलहवीं या सत्रहवीं शताब्दी का युग जब भारत में पुनर्जागरण एवं सुधारणवाद का काल ऐसा था जब भारत के उत्तर दक्षिण पूर्वी चारो दिशाओं में हिंदी भाषा को बोला जाता था लेकिन अब धीरे धीरे हिंदी का जो क्रेज है या फिर हिंदी सब सब लोग सोचते हैं कि अब हिंदी बोलने से उन्हें गँवार समझा जाएगा इसलिए अब सब लोग हिंदी को भूलते जा रहे हैं और हिंदी को छोड़ कर वे दूसरी भाषाओं जैसे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहें इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो हिंदी की दुर्दशा के लिए जितने ज़िम्मेदार मतलब हिंदी की दुर्दशा के लिए या फिर उसे छोड़ने के लिए या फिर उसे पीछे करने के लिए जितने ज़िम्मेदार अन्य कारक हैं उनसे कहीं अधिक तो हमारे जैसे देश में जो फ़िल्म हैं या फिर जो मिडिया है वह कर रही है यह अधिक फ़िल्म जगत ने ही हिंदी को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है हिंदी भाषा की फ़िल्म बनाने वाले अभिनेता सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेजी में ही इंटरव्यू देते हुए नज़र आते हैं उन्हें यह एहसास नहीं है कि हम जिसकी वजह से आज स्टार बने हैं वह हिंदी है मगर खुद को साना दिखाने के लिए अंग्रेजी बोलते हैं